एखन जनवरीमे कन्याकुमारी गेलहुँ तऽ सूर्यास्त आओर सूर्योदय दुनू देखलहुँ दू तीन दिन ओइ ठाँ रही ओइ ओइ अथी लग जेतऽ होइ छै ओतय होटलमे हम सब रही आओर देखलहुँ बड़ी मोन प्रसन्न भेल आओर ओइ क्षणके शब्दमे हम व्यक्त नहि कए सकय छी जे कते सुखद आओर बढ़िआँ रहय आओर कहि नहि सकय छी ओइ क्षणके आओर दुनू चीज देखलहुँ एक दिन तऽ मेघ लागि गेल तऽ हमरा सभके कनि टा मोन अथी भए गेल जे आब नहि देख सकलहुँ लेकिन फेर भगवान केलखिन तऽ दुनू चीज हमरा सबके सूर्यास्त आओर सूर्योदय अही बेर जनवरीमे हमसब कन्याकुमारीमे देखलहुँ हँ